हाँ हम अपनी रसोई में कई सारे बिजली के उपकरणों का प्रयोग करते हैं जैसे की मिक्सर ग्राइंडर जूसर इसके अलावा अवन इंडक्सन और भी बहुत सारी चीज़ें पुराने दिनों के अनुभव से आज के दिनों में यह रसोई का अनुभव बहुत ही भिन्न है क्योंकि पहले के समय में मिक्सर और ग्राइंडर की जगह पर शील और लोढ़े का इस्तेमाल किया जाता था और उसी से मसाले चटनी को पीसा जाता था और अब तो हर घर में जूसर मिल जाता है लेकिन पहले केवल फलों के दुकान वालों के पास ही जूसर हुआ करता था और वही लोग जूस बना कर भी देते थे इसके अलावा अब तो कोई भी चीज़ बेक करके खानी हो स्टीम करके खानी हो या किसी भी तरह खानी हो हमें हमारे घर में ही आराम से मिल जाती है और इन उपकरणों की उपलब्धि जब से हुई है तबसे हमारे रसोई का काम बहुत ही आसान भी होता जा रहा है